सारें शा पैह्लें मिगी जेह्ड़ा सोआल पुच्छेआ अ'ऊं ओह्दा जिक्र करना चाह्न्नी कि जेह्के साढ़े किन्ने प्हाड़ जेह्ड़े बी माउंटेन जां फ्ही जेह्के बी मतलब मदानी इलाके न केह्ड़े केह्ड़े न ओह् जेह्के मेरे घरै दे बिल्कुल कोल न और किन्ने प्रसिद्ध न ओह् किन्ने लोकप्रिय हैन ओह् क्या उत्थै सच गै जात्तरू जात्तरा करने आस्तै औंदे जां टूरिस्ट औंदे और जेकर ओह् औंदे बी हैन ते ओह् कनेहा मसूस करदे हुन इस सोआल दा जेह्ड़ा जोआब ऐ ओह् में किश तरीके कन्नै देना चाह्न्नी साढ़ा जेह्ड़ा इलाका में वैसे रामनगर दी रौह्न आह्ली आं ठीक ऐ तसील साढ़ी रामनगर ऐ और ओह् बहुत गै जैदा प्हाड़ी इलाका ऐ ठीक ऐ उत्थै केह् ऐ कि उत्थै बहुत जैदा प्हाड़ न और जेह्ड़े बड्डे बड्डे लोकप्रिय प्हाड़ें चा इक जेह्ड़ा प्हाड़ ऐ ओह् ऐ साढ़ी मराह्ड़ा माता उत्थै मराह्ड़ा माता बी हैन होर कन्नै कन्नै उत्थै टूरिस्ट आस्तै बड़ी अच्छी जगह् जेह्ड़ी कि उ'नें बहुत जैदा मोहित करदी जित्थै जाइयै लोक बहुत जैदा शांत और बड़ा रिलैक्स फील करदे और उत्थै इन्ने बड्डे बड्डे प्हाड़ न कि बर्फ रौंह्दी ऐ उत्थै ठंड रौंह्दी ऐ किश लोक उत्थै ठंड आस्तै बी औंदे न जेह्ड़े गर्मी कोला बड़े जैदा परेशान होंदे न ओह् उत्थै ठंड आस्तै बी औंदे न होर उत्थै उद्धर दी इक बहुत अच्छी जेह्ड़ी खासियत ऐ ओह् एह् ऐ कि उद्धर साल दे दो बार जात्तरू जंदे न जात्तरा जंदी नरातें च जोत जंदी ऐ उद्धर और साढ़े पूरे रामनगर दे लोक तुस स्हाब लाई सकदे ओ कि रामनगर च किन्ने जैदा इलाके न और किन्ने जैदा लोक न रामनगर च और ओह् सारे लोक साल च दो बार उद्धर दर्शन करने ई अपनियां मन्नतां मंगने आस्तै हर बंदे दियां बहुत सारियां मन्नतां होंदियां न और ओह् माता दे दरबार जंदे न माता बुलांदी ऐ और ओह् जंदे न और बड़े सारे लोक उत्थै अपने मेले बी लांदे न मेले लांदे बड़े सारे जात्तरू बड़े सारे लोक औंदे जेह्ड़े किश किश माल लांदे न ते और बहुत सारी कमाई बी करदे न और उब्भी इकानमी आस्तै बड़े जैदा बैनिफिशियल होंदा ऐ साढ़ी इकानमी गी किन्ना जैदा फायदा मिलदा ओह्दे कन्नै और टूरिस्ट बड़े जैदा लोकप्रिय होंदे औंदे न और मोहित होई जंदे न उद्धर औंदे जेल्लै और मतलब औंदे इंजाय करदे अपनी जिंदगी च बड़ा अच्छा फील करदे जेह्ड़ी दूई जगह् दस्सना में चाह्न्नी आं जेह्ड़ी उद्धर दी बड़ी प्रसिद्ध ऐ जित्थै सच गै जात्तरू औंदे न और और बहुत जैदा उद्धर औंदे आइयै उं'दा मन बड़ा मोहित होई जंदा ऐ ओह् ऐ साढ़ी सुद्ध महादेव आक्खी सकने आं उद्धर सुद्धी आखने आं अस उसी और सुद्धी च केह् ऐ कि हर साल इक बार सुद्धी जंदे न लोक न्हौंदे न उद्धर जाइयै मेले लग्गे दे होंदे उत्थै बी और उत्थै मेले च केह् होंदा कि उत्थै लोक बड़े सारे आए दे होंदे अपनी अपनियां मन्नतां लेइयै केइयें सुक्खन कीती दी होंदी सुक्खन तुसें सारें ई पता गै होना केइयें सुक्खन कीती दी होंदी और उस सुक्खन गी अपनी पूरी करने औंदे किश लोक सुक्खनां करने औंदे अपनियां मन्नतां मंगदे और उं'दियां मन्नतां पूरियां बी होंदियां क्योंकि उत्थै सच्ची शक्ति बी है और लोक जेह्के जेह्के बी औंदे बड़े जैदा रौंह्दे बी हैन उत्थै और किश ठंड दिक्खियै ठंड आह्ला इलाका दिक्खियै बी औंदे ठीक ऐ और उद्धर साढ़ै उत्थै इन्ने जैदा प्हाड़ न कि पंजतीर्थी और बड़े सारे चनैनी त्रमैनी सारियां जगह्ं जेह्ड़ियां न मेरे साढ़े घरै दे बड़े जैदा कोल न और सारियां जगह्ं बड़ियां अच्छियां न किश स्कूल दियां सैरां जंदियां न जि'नें गी पिकनिक आक्खी सकने आं होर पिकनिकां जंदियां न लोक अध्यापक बड़ा इंजाय करदे सारे बहुत जैदा उत्थै बहुत जैदा अच्छा फील करदे न और सारें ई रिलैक्स होंदा ऐ किश इकानमी गी बी बनदा ऐ और जम्मू दे और बाह्र दे बी लोक किश औंदे न ते साढ़े जम्मू च साढ़े उधमपुर च स्पैशली बड़ा अच्छा मसूस करदे न उद्धर दे लोक बी हर बंदे जेल्लै बी तुस आक्खी सकने कि मेले लगदे पंदरां बीह् पं'जी जिन्ने बी दिन आस्तै म्हीने दो म्हीने आस्तै जेह्ड़े मेले लगदे न ओह्दे बिच बी लोक बहुत सारी कमाई करदे और अपने ते अपने परोआर दा पेट बी पालदे न ओह्दे कन्नै केह् ऐ कि क्योंकि बड़े लोकें आस्तै ओह् बी इक बरदान ऐ माता तरफों कि जित्थै ओह् अपनी इक कमाई दा साधन तुपदे न और बड़ियां अच्छियां अच्छियां होर बी जगह्ं न जे कुसै गी मौका मिलै जेह्ड़े बी मेले दिक्खन गे ते जिनें गी बी मौका मिलै जरूर औना चाहिदा उत्थै घुम्मना बी चाहिदा और उत्थै किश दिन तक्कर गै रौह्ना बी चाहिदा और उद्धर दे लोक बी बहुत बहुत अच्छे लोक न बहुत चंगे लोक न सुभाऽ दे बड़े अच्छे लोक शरीफ लोक मैह्नती लोक न जेह्ड़े मेह्नत करदे न जिद्धर पास्सै मिलै उ'नें बस मैह्नत करनी होंदी ऐ और मेह्नत मिलनी चाहिदी तां एह् जेह्कियां जगह्ं हियां इत्थै होर बी बहुत सारियां जगह् न जित्थै तुस आई सकने न घुम्मी सकने न और एह् जगह् बहुत जैदा फेमस न साढ़े उधमपुर इलाके दियां और स्पैशली रामनगर इलाके दियां ते जेह्ड़ियां कोल कोल किश कंढी इलाके बी हैन किश प्हाड़ धारां न जित्थै जंगली जानवर बी होंदे न और होर बी बड़े सारे जानवर रौंह्दे न और लोक किश लोक साढ़े उद्धर दे जंगली जानवरें ई दिक्खने आस्तै औंदे न किश कुसै आस्तै औंदे कोई जड़ी बूटियां बी बहुत मिलदियां न उत्थै और हर चीज मिलदी ऐ इस आस्तै लोक उत्थै औंदे न ते बड़ा बड़ा धन्नवाद